हँ बोलू अहाँ केँ बाजए छिऐ केँ बाजए छिऐ अहाँ हँ हँ हम आभा देवी बोलए छी तऽ

हमरा सभकेँ मिथिलामे भए गेल अहाँकेँ छठि भेल दशहरा भेल दिवाली भेल होली भेल हँ इएह सब हमरा सभ मनाबए छिऐ हमरा तऽ छठिमे हमरा सभके होइए तीन दिनकेँ परब होइए ई चारि दिनके तऽ एकरामे जे छै फर्स्ट दिन हमरा सभकेँ होइए नहाए खाए ओहि दिन ने कद्दू भात होइए आओर कद्दू भात ओकर बाद फिर ओकर दोसर दिन खरना होइए खरनामे साँझकेँ दिन भरि फास्टिङ्ग रहिके ओकरा उपास रहिके साँझमे फेर जाकऽ नहाए खाएकऽ ओकर खरनाके खीर बनैए सोहारी बनाए ओ सबसँ पूजा करैत छी ओकर प्रातमे जाकऽ हमरा सभ सँझका अरघके तैयारी करैत छी रातिमे फल फूल ठकुआ पिरुकिया आओर सबचीज दए कऽ हमरा सभ सँझका अरघ करैत छी आ सँझका अरघ कऽ बाद फिर जाकऽ भोरका अरघमे फिर ओएह सब डाली सजाकेँ फेर घाट पर जाकऽ हमरा सभ ई सबकऽ हँ अरघ दए छी सूर्य भगवानके हँ एना करिके हमरासभ छठि करैछी आ ओकरबाद भए गेल अहाँकेँ दिवाली हँ तऽ दीवालीमे हमरा सभ हँ दीवालीमे हमरा सभ होइत छै खाना पीना अपना सभ बनाउ हँ मतलब मीठा पकवान जो भी बनाके हमरा सभके होइए से सब बनाबए छी सबेरेसँ परात कऽ लक्ष्मी गणेश जीकेँ पूजा करए छी हँ तब गीत आरती करए छी तऽ ओकरा स्याह ओकर पूजा पाठकेँ बाद फिर आरती वारतीके बाद हमरा सभकेँ दिनभर उपास उपास रहिके ओकरबाद फेर हमरासभ पूजा पाठ कएके तब जाकऽ खाना पीना खाइत छी अपना घरमे मीठा बनेलहुँ अपना घरमे सबकिछु करलहुँ हँ तऽ अपने घरके सबचीज यऽ तहिना हमरासभकेँ होली होइए होली खूब धूमधामसँ होइए जेनाकि आब होलीमे पहिलेसँ पुआ बनल खीर बनल हँ हँ रङ्ग अबीर ई सब खेलाकऽ हमरासभ होली मनाबए छी बड़ी धूमधामसँ हमरा सभकेँ बड्ड मोन लागैए गाँव समाजके सब आएल अपना मोहल्लामे सब अपना रङ्ग अबीर खेललक हँ एहिना करिके हमरासभ सब स्थितिकेँ हमरासभकेँ बहुत पहिलेसँ ई सब परब हमरा सभकेँ माँ दादी सब मनात आल छै तेकरा हमहुँ सब एहि ढंगसँ हमहुँ सब मनाबए छी हूँ तऽ अहाँकेँ ई सब अहाँ सबकेँ घरमे होइए ई सब परब कि नहि होइए हँ हँ तऽ अहाँ सब कोन ढंगसँ मनाबए छी ऐसे ही मनाबए छिऐ ने हँ हँ तऽ दशहरा फिर दशहरा अबैए दशहरामे भी हमसभ नओ दिनके हँ नओ हँ तऽ दशहरामे भी हमरा सभ यऽ आठ नओ दिन तक उपास रहए छी आ भगवतीके हँ पूजा पाठ करैत छी अच्छा ठीक